तेरां अप्रैल उन्नी सौ उन्नी पंदरां जून उन्नी सौ बीह् चौदां मार्च उन्नी सौ सट्ठ बारां अक्तूबर चौदां सौ बीह् दो मार्च दो ज्हार